बर' रावआ जोंनि राइजोनि सोलोंथाय खान्थियाव बिमा जोंनि बिमा राव हिसाबै जोङो बिमा रावजोंनो फरायलांनांगौ आरो जोङो बिमा रावजोंनो सोलोंलाङो दा जोंनि राइजोआव बर' रावआनो जोंनि गाहाय राव हिसाबै जोङो जेरावबो बर' रावखौनो सोलोंला सोलोंनाय जायो आरो जोङो बेखौनो रोंगौ